हॅलो कोण उलयता हां नागम्मा तूंच न्हय तुका आमच्या स्कुलांत एपॉयंट केला आमी ओके नागम्मा आमच्या स्कुलाच्यो कांय शिश्त आसा जाबाबदारी आसा हांव तुका थोड्यो समजावन सांगतां आं मातशे आयक म्हाका सांग पयलीं तूं खंयच्या स्कुलांत काम करतालें तें काम कित्याक सोडलें तुवें हां बरें बरें बरें आमच्या स्कुलांत न्हय तुजी पर्मनन्ट जॉब आसा सो तुका कांय ज्यो जबाबदारी आसा न्हय तुज्यो त्यो तुका हांव सांगतां आमचें स्कूल न्हय सकाळीं आठांक सुरू जाता सो ताच्या पयलीं तुका येवचें पडटलें एट लिस्ट अर्दें वर बेगीन येवन स्कूल साफ आसा की ना तें पळोवचें पडटलें मागीर दारां जनेलां उगडचीं पडटा आमचें स्कूल बरोबर आठ धांक न्हय आमची एसेंब्ली सुरू जाता सो तेन्ना तुका बेल वाजोवपाक जाय प्रत्येक तास सोंपतच न्हय बेल वाजोवपाक जाय हॅडमिस्ट्रस मुख्यअध्यापिकीचें ज्यो कितें फायल्स आसतात केन्ना केन्ना टिचऱ्यांच्यो सायन घेवपाक जाय तें करपाक जाय आनी खूब म्हत्वाचें म्हणल्यार भुरगीं स्कूल सुटून जेन्ना भुरगीं घरा वता न्हय तेन्ना तूं आमच्या स्कूलाच्या गेटीर रावपाक जाय कित्याक जाणां फाटले फावटी एक भुरगो कोणाक विचारुंकूच ना तांणे आनी पेरंट्स येवंक नाशिल्लो तो तो गेलो वाटेक कोणाक तरी मेळ्ळो म्हणून बरें जालें तुजी जबाबदारी की कोणूच खंयच्याय भुरग्याक पेरंट्स आयले शिवाय तुवें ताका धाडपाचें ना पेरंट्साचें नांव विचारपाचें तो भुरगो पेरंट्साक आपल्या वळखता आनी तेन्नाच तूं तांकां घरा धाडपाचें अशी रिस्क घेवपाची ना कोणाकूय ओके बरें हां हां हां तेंच आतां एकाक जेन्ना आमचें स्कूल सुट्टा एट लिस्ट अर्दें वर आमकां पळोवचें पडटा भुरगीं सगळीं गेलीं की ना तीं आनी त्या नंतर तुका येवन मागीर साफ सफाइ बी करची पडटली तर अशे प्रकारे तूं जशें येता तशें आमी हांव तुका समजावन सांगतलें तर इतलें कळ्ळें न्हय तुका बरें आतां हांव दवरतां आं आं दवर दवर तर